हाँ जी टेलर जी मेरे को है न आपसे सूट सिलवाने हैं आप मेरे सूट सिल देंगे मुझे पाँच सूट सिलवाने हैं दो पटियाला सलवार सूट एक अनारकली और दो पैंट सूट आप उनका मुझे प्राइस बता देंगे आप क्या लेंगे हाँ जी ठीक है आप थोड़ा कम करके बताएंगे प्राइस मुझे इतने ज़्यादा लग रहें हैं आपने जो अभी मुझे प्राइस बताए वो बहुत ज़्यादा बता दिये हैं आपने मुझे यह सूट तो वैसे अगले महीने लेने हैं क्योंकि पाँच सूट हैं न तो आप मुझे अगले महीने दे दीजिएगा पर आप थोड़ा सही बताइये प्राइस प्राइस इनका आप सही सही लगाइए आप क्या प्राइस लगाएंगे इनका ठीक है ऐसा करते हैं आप मेरे से न जो आपने बताया था प्राइस साढ़े सात सौ उसमें आप साढ़े पाँच सौ ले लेना और जो आपने मुझे साड़े पाँच सौ बताया था पटियाला सलवार सूट का प्राइस आप उसका साढ़े चार सौ कर लेना और आपने वैसे अभी मुझे प्राइस बताया नहीं अनारकली का आप अनारकली सिलने का क्या प्राइस लेंगे नहीं डिज़ाइन चाहिए मेरे को मैं आपको है ना पिक्चर भेज दूँगी डिज़ाइनों की आप उसी हिसाब से मेरे सूटों पर डिज़ाइन रखना आप जो प्राइस बता रहे हो सही है ठीक है आप अनारकली का थोड़ा कम कर लीजिए प्राइस हाँ जी हाँ जी आपकी बात तो सही है आप मुझे बताएंगे आपको सूटों के लिए कितना कितना कपड़ा चाहिए फिर उस हिसाब से आप प्राइस भी एक बार मुझे दोबारा कन्फर्म कर देना ठीक है अनारकली में आपको सात मीटर कपड़ा लगेगा उसका प्राइस आप सात सौ ही रखेंगे बाकी जो आपने मुझे बताया था पटियाला सलवार सूट उसमें मुझे एक बार कपड़ा बता दीजिये और एक दोबारा मुझे प्राई सूट कन्फर्म कर दीजिए ठीक है साड़े पाँच सौ रुपये आपको प्राइस चाहिए पटियाला सलवार सूट का और पैंट सूट का आपने बोला था पाँच सौ रुपये ठीक है